हमारे यहाँ हाई स्कूल है वह सरकारी है तो उसमें कम बच्चे अच्छा से नहीं पढ़ते लाभ दस बजे ग्यारह बजे मास्टर लोग आते हैं ताले बचा सब काँए काँए करते हैं फिर आधे घंटे में छुट्टी दे देते हैं क्या पूरा दिन टेम पास हो जाता है बच्चा लोग को कुछ नहीं आता इसीलिए हम लोग प्राइवेट में बच्चे सबको धरे हैं हाँ सिटी सेंटड़ में इसलिए हमरा अच्छा हमरा गाँव में सिमयाही गाँव में बहुत अच्छा हाई इस्कूल है उसी में बच्चे लोग सबको पढ़ाते लिखाते हैं समस्तीपुर भी बच्चे लोग हैं पढ़ते हैं और वहाँ पर अच्छा है खर्च भी जाते हैं तो बच्चा भी पढ़ाई लिखाई में तेज़ है पास वह अच्छा लगते हैं एक महीने में सात सौ रुपया लेते हैं छोटा बच्चा को बड़ा को एक हज़ार है और बच्चे लोग का एक हज़ार फीस देते हैं अच्छा सा पढ़ाई लिखाई खूब अच्छा सा चल रहा है समस्तीपुर क्षेत्र में बहुत अच्छा स्कूल है प्राइवेट इसी में बच्चे लोग पढ़ते हैं और एक सियाही गाँव है इसी में है इसी सिटी स्कूल है इसी में बच्चा लोग बहुत सारे पढ़ रहे हैं और अच्छा सा कम अथी है बच्चा सबको बहुत अच्छा ध्यान से पढ़ाई लिखाई चल रहा है कोई किसी को दिक्कत नहीं है और सरकारी में तो पढ़ाई है नहीं तो कैसे बच्चा लोग को सरकारी में पढ़ाएँ जब कुछ नहीं आता है तो सही जाओ मास्टर लापरवाही पढ़ाते हैं सरकारी में और इसीलिए हम लोग बच्चे लोग अच्छा सा उसको माँ बाप सरकारी में नहीं छुड़ा करके और प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं जो शिक्षा हो जो बाल बच्चा आगे बढ़े आगे पोस्ट ले और उसमें तो पढ़ाई है नै तन पढ़ाई प्राइवेट से है तो बहुत तनी खर्च है खर्च है तो अच्छा से पढ़ाई लिखाई बच्चा तब तो कुछ संस्कार भविष्य बनेंगे और यहाँ सरकारी में तो भविष्य नहीं बनेंगे इसीलिए हम लोग बच्चा को प्राइवेट में स्कूल में दर्ज किए हैं उसी में पढ़ रहे हैं बच्चे लोग कुछ शिक्षा आ जाए कुछ कम से कम गरीब आदमी है तो नहीं बेसी तो दसमा तक भी पढ़ाई लिखाई बच्चा को संस्कार देना चाहिए अच्छा से पढ़ाना चाहिए उसको माँ बाप को और अच्छा सरकारी में तो उतना पढ़ना नहीं है पढ़ाई तो है नहीं सरकारी में तो बच्चे आगे कैसे भविष्य बच्चा को बनेंगे इसीलिए हम लोग प्राइवेट में धर करके बच्चा को पढ़ा रहे हैं और ज़्यादा पैसा भी खर्च है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे कैसो दसमा तक भी जो बड़ी अमीर है वह तो पढ़ाई रहे हैं हम लोग गरीब है तो कैसे उतना पढ़ाएँगे तो दसमा ही तकला तो वह लड़का शिक्षा मिल जाए बच्चे लोग को और अच्छा सा पढ़ाई लिखाई करें और सरकारी में तो पढ़ाई लिखाई है ही नहीं तो कैसे बच्चा जा आगे बढ़ेंगे भविष्य कैसे उसको बदलेंगे इसीलिए प्राइवेट में सब बच्चे को हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं